आंनि पजिटिभ एक्सपिरियेन्स आ जाहैबाय जिन्स लंपेन्ट आं जिन्स लंपेन्ट खौ गाननो जोबोद मोजां मोनो आरो लोगोफोराबो आरो बयबो बुङो नोंखौ जिन्स लंपेन्ट जों साबफिन नुयो होननानै बेनिखायनो आङो बेंटल बाजारनिफ्राय लिभाइस प्रडाक्ट नि मोनसे लंपेन्ट बायना लाबोदोंमोन आं बेखौ लाबोनानै गानफैनानै जोबोद मोजां मोनदों मानोना बे लंपेन्ट आ नायनायावबो जोबोद मोजां आरो सिआबो जोबोद मोजां बेनिखायनो आं जोबोद मोजां मोनदों आरो लोगोफोराबो आरो बयबो मानसिफोरानो बुंदों मोजां नुदों होननानै आरो बेनि बेसेना नैरोजा मोन दामाबो एसे बुरजायानोमोन बेनिखायनो आंबो मोजाङानो मोनदों दाम बुरजानि आरो बेबो जिनिसआबो मोजां बेनिखायनो आंबो मोजां मोनदों गाननायावबो जोबोद मोजां मोनो आरो नुनाय लुक्स आवबो जोबोद मोजां नुयो बयबो बुंसोदों मोजां नुदों होननानै बेनिखायनो आं मोजां मोनो जिन्स लंपेन्ट खौ गाननो आरो नोंथांमोनाबो सोरनोबाफोर मोजां मोजां लंपेन्ट नांगौब्ला बेंटल बाजारावनो लांफैनो हागोन जोबोद मोजां मोजां प्रडाक्ट नि लंपेन्ट मोननो हायो बेनिखायनो आंबो बायनानै लाबोदों आरो आं गाननोबो जोबोद मोजां मोनदों